मैंने कपड़े ही खरीदे हैं और अच्छे हैं कपड़े ऐसे लंबे समय तक चलते हैं पर परेशानी यह है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा के मुझे महंगे भाव के कपड़े मिल गये बाकी सब सही था